असांखे टेक्नोलॉजी इलाही कमु में ऐं इलाही सुठी तरह सहूलियत पूरी पाड़े थी पहिरांजे ज़माने में असां पहिरां ज़माने में सभु ख़त लिखंदा हुआ ऐं पोस्ट में मोकिले ईंदा हुआ ऐं उहा ख़त ॿियनि खे पंद्रनि ॾींहंनि खां पोइ या महीने खां पोइ मिलंदा हुआ ऐं पोइ इन्हनि जी ख़तु ख़तजे हिसाबु सां ॻाल ॻाल्हि थींदी हुई ऐं हिन खां पोइ टेलीफ़ोन आहियां ऐं टेलीफ़ोन बि इलाही त्यार त्यारे महांगा हूंदा हुआ तॾहिं तॾहिं इलाहीं महांगा हूंदा हुआ टेलीफ़ोन बि त टेलीफ़ोन सभिनी हिकु घर में हूंदो हुओ सॼी सोसायटीअ में हिकु घर में टेलीफ़ोन हूंदो हुओ तॾहिं तॾहिं बि ए हेॾी ॻाल्हि हेॾो न ॻाल्हाए सघंदा हुआसीं पर हाणे जे ज़माने में ॾिसो त हर हिकु हिकु माण्हुनि जे हथ में मोबाइल आहिनि त हाणे माण्हुनि मोबाइल मोबाइलनि सां हिकु शहर में ॿिए शहर या हिकु शहर सां ॿिए राज्य में या हिन दुनिया खां हिन देश मां ॿिए देश विदेश में बि पंहिंजा कोई माइट रहंदा हुजनि त हुन सां पाणि ॻाल्हाए था सघूं हुन सां पाण विडियो कॉल पिया हुनजो मुंहुं था ॾिसी सघूं हुनजो सभु ॻाल्हाए बराबरि ॻाल्हाए त सघूं त मां त चवंदसि की ई सोशल मिडिया पाण खे अचण में इलाही मदद कई आहे ऐं माण्हुनि खे इलाही माण्हुनि खे इलाही पासे पासे में खणी आहियां आहिनि छो त माण्हू जीअं ॻाल्हाईंदा उन्हनि जो रिश्तो उअई मज़बूतु बनंदो तॾहिं सोशल मिडिया इलाही सुठो आहे पर कंहिं कंहिं ॻाल्हियुनि में सोशल मिडिया इलाही ख़राबु आहे बा नंढनि ॿारनि खे सोशल मिडिया जी हेॾी जानकारी हूंदी न आहे त उ उन्हनि में सोशल मिडिया में इलाही ग़लति ग़लति वस्तु बि ॾेखारींदा आहिनि ऐं ॿार इलाही ग़लति चेटिंग बि करे सघंदा आहिनि ऐं नंढनि ॿारनि खे सोशल मिडिया जो इलाही खोटो असरु पवंदो आहे छो त हिनजी पढ़ाई ते ई सभु असरु पवंदो आहे हिनजी पढ़ाई न थींदी आहे पर पाण जो ॾिसूं त सुठा उपयोग बि इलाही आहिनि मोबाइलनि जा त त पाण खे जेतिरो थी सघे एतिरो ख़राबु ख़राबु वस्तु टालणियूं खपनि ऐं ख़राबु वस्तु खे न अचणु ॾियणो खपे ऐं ॿारनि खां मोबाइल थोरो दूरि रखिणो खपे पर पाण खे ॿारनि खे सभु सेखारिणो खपे सोशल मिडिया छा आहे उहो सभु उन्हनि खे जानकारी हुजिणी खपे पर ग़लति कमु लाइ सोशल मिडिया कॾहिं ऐं वापरिणो खपे न ऐं ॿियनि खे बि सलाह ॾियणी खपी कंहिं ग़लति कमु लाइ सोशल मिडिया न वापरो पर पंहिंजे सुठे लाइ पंहिंजे जो पंहिंजो सुठो आहे सोशल मिडिया असांजे पाणि सिखी था सघूं कुझु त उहो पाण खे क करिणो खपे ऐं हिन सां पाणि माण्हू माण्हू बि पासे पासे में ईंदो आहे ऐं वधारे जानकारी प्राप्त थींदी आहे